मेरा हैंड क्राफ्टिंग करने दा मन अदूं कीता हा जदूं मेरे बर्थडे पर मेरी इक स्हेली ने मिगी मतलब ओह्दे गिफ्ट दित्ता हा झूमर दित्ता हा होर ओह् मिगी ओह् बड़ा स्हेई लग्गेआ हा फिर में उसी पुच्छेआ कि एह् तूं मिगी मतलब एह् झूमर किद्धरों लैआ ते में बी होर लेइयै चाहिदा अपना घर ई डेकोरोट करना में सजाना चाह्न्नीं आं अपने रूम च लगाना चाह्न्नीं आं ते उस टैम पर उ'न्ने मिगी सनाया हा कि एह् में कुत्थुआं लैआ नी कुतै प्रेफर निं कीता एह् में आपें बनाया हा में बोलेआ इ'न्ना स्हेई मतलब तूं कि'यां बनाया फिर उ'नें मिगी सनाया कि उ'न्ने इ'यां इ'यां मतलब ऐसा इ'यां समान लेइयै इ'यां इ'यां बनाया अदूं फिर मेरा मतलब कि एह् सारा कुछ हैंड क्राफ्टिंग करने बल्ल जादा ध्यान गेआ फिर मेरा बी मन कीता कि हां एह् में बी बनांऽ में बी अच्छियां अच्छियां चीजां बनांऽ अपना रूम मतलब अच्छा सजांऽ करने बक्खी ध्यान गेआ जि'यां पैह्ले टाइम च मतलब हां पैह्ले टाइम च जिसलै मतलब पैह्ले टाइम च बी हा हैंड क्राफ्टिंग होंदी ही जिसलै मतलब इ'यां मतलब छाबड़ियां बनांदे हे उ'नें पैह्लें बनाना फिर उ'नें कलर करना ओह्दे कन्नै ना इक मतलब काफी अच्छा मतलब इक इ'यां डिजाइन बनदा हा ओह्दे च कुछ समान स्टोर करियै रक्खी सकदे हे कुछ हून हॉट केस दा हून आए इस टाइम पर आए रोटी रक्खने ई पैह्लें ओही इंदे छाबड़ियें च गै स्टोर करदे हे छोटी छोटियां होंदियां हां अच्छियां होंदियां हियां रक्खेआ जंदा हा होर काफी समान होंदा हा जेह्दे कन्नै मतलब असें ई अपने रूम च रक्खियै अपना रूम सजाई सकदे हे मतलब सजाई सकदे हे हैंड क्राफ्टिंग करने मतलब अस गुलदस्ता बनाई सकने गुलदस्ता बनाना अपनी चॉइस कन्नै बनाई सकने जैसा अस उसी करना चाह्न्नें कलर रक्खना चाह्न्नें ओह् अपने अकॉर्डिंग केह्ड़ा केह्ड़ा फु'ल्ल रक्खना चाह्न्नें इ'यां मार्किट च जाइयै बी दनासती कराई सकने पर ओह् इ'न्ने स्हेई निं होंदे जनेह् मतलब सानूं चाहिदे होंदे उस टाइम पर जैसी जैसी अस चाह्न्नें उस टाइम पर अस उ'नें गी करी सकने लेई सकने फिरी अस झूमर बनाई सकने झूमर बनाइयै मतलब अपने रूम च लगाना जि'यां हून डोर बेल होंदी डोर बेल मतलब दुकान पर बी मिली जंदी ऐ कि एह् निं ऐ कि नेईं मिलदी मिली जंदी हां जैसे वट आपूं बनाइयै होर अपने कमरे च लगाइयै इक होंदा अपनी स्हेलियां आन उ'नें आखना एह् दिक्खो एह् में आपूं बना दा मतलब अच्छा होंदा ओह्दे ने रूम बी अच्छा डेकोरेट होंदा जिसलै मतलब हवा चलदी मतलब ओह् कि'न्नी अच्छी अवाज़ करदे कोई रूम च आवै ओह्दी बी मतलब रूम च मतलब कोई बिन्डो च लगांदे ऐ कि हवा च बाहरी च लांदे कि हवा चले ते मतलब ओह् होंदी ते कोई मतलब दरवाजे च लगाई जंदा ते उस टाइम च जिसलै मेरी स्हेलिया ने दित्ता हा ना उ'न्ने मिगी सनाया ना ओह्दे बारे च उस टाइम च मेरे मन च बी बड़ा आया हा कि में बी एह् सब कुछ बनांऽ फिर ओह्दे बाद फिर में बी बनाने स्टार्ट कीता कीता मतलब में बी बनाया मतलब में गुलदस्ते बनाए बड़ा कुछ बनाया मतलब कि जेह्दे कन्नै मेरा रूम अच्छा लग्गे अट्रैक्टिव लग्गे ओह्दे कन्नै काफी जेह्ड़ा मेरा रूम इ'न्ना स्हेई लग्गेआ फिर में ओह् बनाइयै अपने फ्रैंड्स गी उंदे बर्थडे पर गिफ्ट करने मतलब जि'यां फ्रैंड्स कुछ अलग अलग बनाइयै उ'नें गी गिफ्ट करदा ही उ'नें बी अच्छा लगदा हा होर मिगी बी देना मतलब की बनांदी ही अच्छा लगदा हा ओह्दे कन्नै में अपने मतलब रिलेटिव गी बनाइयै दित्ता ते हैंड क्राफ्टिंग करना अच्छी ऐ मतलब ओह्दे कन्नै बंदा ठीक ऐ ओह्दे बनाना बी आंदा ओह्बी इक ऑर्ट होंदी बंदे बिच ओह् मतलब करी बी सकदा मतलब पैह्ली बार ते मेरे ध्यान जिसलै मेरी फ्रैंड्स ने मिगी गिफ्ट दित्ता हा ना उसी मतलब उसी मतलब उस गिफ्ट गी दिक्खेआ फिर मेरा मतलब में उस साइड अट्रैक्ट होई ही उस साइड मतलब मेरा ध्यान गेआ हा कि अगर एह् कम्म में बी सिक्खांऽ अच्छा होंदा मतलब ठीक बंदा सिक्खी लै ठीक होंदा मतलब सारा कम्म बंदा करी सकदा हैंड क्राफ्टिंग ठीक होंदी अच्छी होंदी होर बंदा जिसलै जि'न्ना उसी करी सकै ना उ'न्ना ठीक होंदा ओह्दे ताहीं